हँ की हाल हम बोललियै ऑफिस आ गेलीह तऽ का तऽ ऑफिस टाइमसँ आवल करै काहे लेट आबै छियै

टाइमसँ हम एकगो एन जी ओ वर्क लेलियै ओहिमे काम करबै सर ओहिमे सर्वे छियै ओहिमे सर्वे जातीय जनगणना सर्वे छियै ओहिमे काम करैके हइ तऽ काम करबै तऽ ऑफिस काहे लए नहि टाइमसँ अबै छी आँय अइसे अगर लेट करबै तऽ उ हमर तऽ सभ डील कैंसिल होइ जेतै ऑफिसके जे स्टाफ हइ उसभ ऑफिसमे टाइमसँ अबै छै कि नहि एकगो तू काहे लए उतना लेट करै छी टाइमसँ आवल कर नहि तऽ तोहर चक्करमे होतै कि जे हमर पूरा डील कैंसिल हो जेतै ऑफिसमे कोइ तरहके दिक्कत नहि ने होइ छै एखनि हमर सभके वर्क जे है से बहुत छै

जातीय जनगणनाके सर्वे जे हम लेलियै है नया अथी ओकरा पन्द्रह दिनमे काम कैरके दै देबै पूरा गाँवमे जाके हरेक गाँवमे हरेक घरमे जा जाके करैके होतै ई सभ काम ई काम हमरा मतलब पन्द्रह दिनके अन्दरमे हो जाइके चाहिय हमरा सरकारके पास जमा करैके है ई सभ काम जे करबाके है पन्द्रह दिनके अन्दरमे हमरा जमा करैके है अहाँ सभ अगर बढ़ियाँ काम करके देबै तऽ हम सभके स्कीम भी बढ़ियाँ देबै ठीक छै हम रखै छियै अभी हम आ रहलीह है ऑफिस